आसामाव देहा फाहामनायनि थाखाय गावारि फसंथान हिसाबै गोबां जोङो नुनो मोनो बेहिखे डाउन टाउन हस्पिताल एप'ल' हस्पिताल

थांनाय फैलायनि सुबिदा खाथिनि बायदिहाय जोङो थांनानै गावनि देहाफोरखौ नायनानै लानो हायो नाथाय बेफोर फसंथानफोराव फाहामथाइ आयदायाव जिफोर बेमार नायनायनि बेसेन आरो मुलिनि बेसेनफोरखो नायोब्ला जोङो सरकारनि देहा फाहामसालिफोरनि खरसाफोरनिख्रुइ गोबां बांद्रायनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां समाव जोङो रांखान्थिनि अल'खदनि थाखाय रांखान्थिनि आंखालनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि गावारि देहा फाहामसालिफोराव थांनानै देहा फाहामजानो हानाया गोब्राब जानानै फैयो मानो होनबा बिथांमोननि देहा फाहामनायनि फिसफोरा मासुलफोरा गोबांद्राय जायखौ जोङो सरासन्स्रा गामियारि मानसिफोरा खरसा खालामनो हाया आरो बेयावहाय होनाय मुलिफोरखौ जोङो साखाथि बाखाथिफोराव मोननो हाया आरो बेफोर मुलिफ्रा गोबां बेसेन गोसा आरो बेबायदिनो जोङो जायफोर गोजौ थाखोनि गावआरि देहा फाहामसालिफोर दङ बिथांमोननि मावग्राफोरनि हालसालफोरखौ आखुफोरखौ बाहायनायफोरखौ जोङो जोङो खाथिनि देहा फाहामसालिफोरनि बायदि मोननो हाया मानो होनबा बिथांमोनहा बिथांमोननि बाहायनायफोरा सासे बेमारि मानसिफोरखौ बाहायनाय अन्नानै बाहायनायनि बायदि नङा बिथांमोननि बाहायनायफोरा बिथांमोननि नार्स डक्टरफोरनि मानसि बायदि बाहायनाया एसे बेमारिफोरखौ अन्नानै बुंनाय जिथु आखु बेखौ जोङो नुनो मोना बेखाय जोङो बेफोरबायदि फसंथानफ्राव जोंनि बेमारिफोरखौ नायहैनो बा गावनि देहाफोरखौ नायनानै फाहाम जानो लुबैनाया जोंनि हास्थायनायनिख्रुइ गोजानाव खिन्थु बिनि बादैबो जोंनि गेजेराव देहा फाहामसालि फोर खाथि खाला दङ बेफोर गासैबो जोंनि रांखान्थि नि अब'स्थाखौ नायनानै गोबां समाव जोङो गावारि फाहामसालिफोराव गावनि देहाफोरखौ फाहामनो हाया जाहैयो बेनि थाखायनो जोङो हानायसिम खम बेसेनाव देहा फाहामनो थाखाय आसाम सरकारा एबा सरकारा फसंनाय फाहामसालिफोराव जोङो थांनानै जोंनि देहाफोरखौ औ फोसाबनो गोनांथि जायो जायफोराव जोङो डक्टर आरो नार्सफोरनि हेफाजाबफोरखौ मोननो हायो नाथाय मोनसे बाथ्रा जोङो डक्टरनो गावनि देहा बेरामिफोरखौसो देखायनो हायो नाथाय बिनिफ्राय दे बेनि थाखाय जोंनो जिफोर मुलि नांगौ जायो बेफोर मुलिफोरखौ जोङो सरकारि एबा सरकारनि फसंनाय फाहाम देहा फाहामसालिफोराव जोङो मोननो हाया बेफोर गासिफोरखौबो जोङो जोङो गुबुन गावारि फसंथान फार्मासिफोरनिफ्राय बे मुलिफोरखौ लाबोनानै जानो गोनां गथिखे जोङो गभार्नमेन्ट एबा सरकारि फसंथान फाहामसालिफोराव जोङो डक्टरनि सुबुरुनथाइल'सो मोननो हागौ नाथाय नांगौ बायदिहाय मुलिफोरखौ जोङो मोननो हाया बेखायनो आङो सरकार फारसेथिं मोनसे लुबैनाय बिथांमोना जे नांगौबायदिहाय बेरामिफोरनो मुलि खम दामनि मुलि थोजासे मुलि जेन राननानै होनो हायो बेफोरखौ खालामोब्ला जोंनि सरासन्स्रा गामिनि ओनसोलनि मानसिफ्रा सह'सै देहा फाहामनो जानो हागोन आथिखालाव जोंनि जोंनि बे हालामाव आसाम सरकारनियानो दा नङाबा एनजिअ'फोरनि दारैनो जा जोंनि गामि गामि ओनसोलाव देहा फाहामनायनि देहा बेराम नायनायनि मोनसे मदेल हस्पिताल जोङो गामि गामि थांनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोना बेसेन लाङा नाङाजासे देहानि फाहामनायखौ देहानि बेराम नायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेसेन नाङा जासे गोबां ओह बिबांनि मुलिफोरखौ रानसारना होनायखौ नुदों बेनि थाखाय जोङो एनजिअ'फोरनि एनजिअ'नि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो साबायखर बाउनो लुबैयो